ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے میں کپڑے اور بازار میں تیار کیے ہوئے کپڑوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں وہ جو ہے تو آپ کی بالکل سائز کے حساب سے بنے ہوتے ہیں اور جنرلی تو یہ جو ہاتھ کی بنی ہوئی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں انسانی محنت لگی ہوئی ہوتی ہے اور جذباتی طور پر ایک ایک طرح سے انسان اس چیز سے زیادہ کنکٹیڈ ہوتا ہے کیونکہ میں آج بھی میری امی کے ہاتھ کے بنے ہوئے سویٹر پہننا پسند کرتی ہوں یا جو میری خالہ نے میرے لیے بنے ہیں تو ان سے ایک جذباتی لگاؤ ہوتا ہے شاید یہ ایک وجہ مین وجہ ہے جس کی وجہ سے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزوں کو انسان پریفر کرتا ہے کیونکہ وہ زیادہ تر پہلے تو لوگوں گھر میں خواتین نیٹنگ یا دستکاری وغیرہ کے کام کافی کیا کرتی تھیں تو یہ چیزیں گھر میں کوئی اپنی خالہ خالہ نانی یا بوا بنایا کرتی تھیں تو یہ ایک محبت کی بھی ایک محبت ان کی محبت کو کبھی اظہار ہوتا تھا ایک طریقہ سے انہوں نے اتنی محبت سے اتنا وقت لگا کے اتنی محنت کر کے وہ چیز بنائی ہے تو اس چیز کی قدر بھی ہوتی تھی اور کیونکہ وہ چیز گھر میں ہمارے سامنے بن رہی ہوتی تھی تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ ہمارے اس رشتہ دار نے کتنی اس کتنی گھنٹوں کی محنت اس چیز کے پیچھے لگی ہوئی ہے جب کہ بازار سے لائی ہوئی چیزیں اکثر مشین کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور اب وہ ایک جو فیلنگ ہوتی ہے یا جیسے میں جب ان ہاتھ کے بنے ہوئے سویٹرز یا کپڑوں کو پہنتی ہوں یا شال کو اوڑھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاں وہ اس اس چیز میں بیسکلی دھاگوں کے ساتھ میری پھوپھی نے یا میری خالہ نے اپنی محبت اس میں لپیٹ دی ہے ساتھ میں تو یہ ایک وجہ ہے اور جذ جذباتی جذباتی کنیکٹیوٹی کی وجہ سے ہی ایک چیز ہے جو ریڈیمیڈ کو ریڈیمیڈ بنی ہوئی مارکیٹ کی اشیاء کو ہاتھ کی بنی ہوئی اشیاء سے الگ کرتی ہے اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو کپڑوں کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو سل اگر آپ ظاہر سی بات ہے اگر سلے ہوئے کپڑے آپ کی سائز کے حساب سے آپ کا ناپ لے کر بنائے گئے ہیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ آرام دہ رہیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو یہاں یہاں تھوڑا ڈھیلا چاہیے ہوتا ہے کہاں تھوڑا ٹائٹ چاہیے ہوتا ہے یا کیونکہ ہر ایک کا ایک پہننے کا انداز ہوتا ہے تو اگر آپ کی سائز کے حساب سے وہ بالکل بنے ہوئے وس بوکس ہیں تو پھر وہ چیز ڈیفنیٹلی اچھی ہوگی